साढी डोगरी च डोगरी भाशा जेह्डी सभनें शा मिट्ठी भाशा ऐ बोलिये मिठड़ी डोगरें दी बोली बोलदे हे जियां कि अस आखनें हिंदी बिच आखनेआं कुसैं बंदे गी आप तां अस डोगरी बिच आखनेआं तुस होर बडा होए तां तुस ते निक्का होए ते तूं जियां कुसैं गी आखेआ तेरा आपका हिंदी बिच आखूड़ेआ आपका जां तेरा आखूड़ेआ ठीक ऐ ते अस उसी आखने तुंदा तुंदा केह् हाल ऐ न्हाडी प्रननंसियेशन ऐ डोगरी दी सिद्धी जेही मिट्ठी डोगरे अस डोगरें आं आखनेआं शानै कन्नै असैं जित्तियां न जंगा घमसानै कन्नै अस डोगरें आं आखनेआं शानै कन्नै असैं जित्तियां न जंगा घमसानै कन्नै अस डोगरें आं आखनेआं शानै कन्नै बाकी साढे़ डोगरें दा खान पीन बी बड़ा लग्ग ऐ मक्की दा साग मक्की दा साग नीं सरेयां दा साग ते मक्की दा ढोड्डा घर उगाइयै ते घर लाइयै आपूं बस इन्ना गै